आं आबाद मावनायाव नांगौ बायदि गोबाव थानो हायाबाबो जेनेबा माखासे समखौ हगारनाय जायो मानो होनबा आबाद मावनानै जोङो गाव गावनो न'आवनो आबाद मावनानै जानो हायोबा मोजां देहानि थाखायबो जुदि जोङो दखान बाजारफोराव मोननाय रासायनिक हासारफोरखौ बाहायोब्ला देहानि थाखाय गोबां खहा जायो आरो बयनिबो थाखायनो खहा गोनां मानो होनबा जों गावबा गाव निजा आबाद खालामनानै मावनानै जानो हायोबा देहानि थाखाय गाहाम जायो जेरै मोसौनि मोसौ खिनि हासाफोरजों जों आबादफोरखौ मावनो हायो बाहायनानै बाइहेरानिफ्राय मोननाय रासायनिक हासारफोरखौ गारनानै जों जोंनि देहायाव गोबां बेमार आजारफोरबाे मोननो हायो जोंनि जानला मोनला हाथाइ बाजाराव मोननाय मोननाय हासारफोरखौ बाहायनानै जोङो आबाद मावनानै जाबोनानै जों गोबां देहायाव बेमार आजारफोर जानायखौ मोननो हादों जेरै मेगनफोर बार गाज्रि थाब थाब गाज्रि जानाय खानाय मोननाय बेफोर गासिबो जानला मोनला मैगं थाइगं जानायनिफ्रायनो जादों होननानै आं सानो बेबायदिनो जों गोबां देहाफोराव गोबां प्रब्लेम फोर मोननो हायो बिनि थाखायनो जुदि गाव गावनो न'आव गोबोर हासारजों आबाद मावनानै आरो मावनानै माइफोर आबादफोरखौ मावनो हायोबा जोंनि थाखाय मोजां जायो आरो गाव गावनो आबाद मावाेब्ला जोंनि देहानि थाखायबाे गोबां मुलाम्फा मोनो जुदि मावा दाङा थायोबा देहाफ्राबो दुरबल जालाङो आबाद थिलिफ्राव आबाद मावनानै देहाफोरखौबो राफोद मोनो सान्दुं अखाफोरखौबो एसे सहायनो हासिनलांनाय जायो आरो गोबां मुलाम्फा जायो आरो देहानि थाखायबो मोजां देहाफोरखौ राफोद मोनो स्रां मोनो मोजां मोजां आबाद गाव गावनो मावनानै जायोबाथ' मोजांखौनो मोनजागोन जुदि मालायनिफ्राय बायनानै जानांगौ जायोबा गाज्रि मुवाफोरखौबो मोनजानाय जायो मोजांबो नङा जानो हागौ बिदि बायनानै जायोबा बेनिखायनो गाव गाव बायनानै जायोबा साबसिन बायनानै जाया हले सिनु जुदि गाव गाव बानायनानै जाथारोबा साबसिन देहाफ्राबो मोजां मोनखायो बेखौथ' बयबो मिथिखागौ गाव गाव निजा बानायनानै जानायनिख्रुइ मालायनिफ्राय बायनानै जाफैनाया मोजां नंखाया